दीदी नमस्ते हमेँ सब्ज़ी लेना है

हाँ ख़रीदेगें हम को कोई कौन कौन सब्ज़ी दो अच्छा

एक ही एक अब ठीक ही है टमाटर कितने में कितने में अरे तो कम तो करबत हम कैसे बेचम बीस तीस किलो लेकर आप गोभी लेगें ठीक ठीक है कभी दाम करबू तब लेबा

चालिस रूपये तो बहुत महँगा बहुत महँगा है यह है तो कम करो ठीक है कितना कम करोगे पहले दाम बीस में पाँच में नहीँ लगाई पाँच पाँच में जब तुम सब्ज़ी ले गयेत हो का ई कीए चलो अच्छा ठीक है हाँ हम देख ही ले भाई भाई जैसे मज़े लेत है कऊका काई लेत है हम बरना पर से उघारे ले गए थे जो आए आए भी ना चलो ठीक है कितना पैसे नहीं कहीं नहीं जाएगा तुम्हारे घर आए दिन हमारे खेत में ठीक वा जब जन्म देगा तो सब कुछ लेगा अच्छा अभी चाहते हैं हम सब जी बात ही नहीं चाहते हैं हाँ पैंतीस छब्बीस तारीख़ ठीक भाई नमस्ते